اہم تقریب میں کھیری باغ کا میلہ ہے صحبت کا میلہ جو مئی کے مہینے میں لگتا اور کھیری باغ کا میلہ جو ہے وہ عید اور عید کے موقع پر جو لگتا ہے اور یہاں مذہبی تہوار یہ عید عید عیدالفطر ہے عید الاضحیٰ ہے کرسچین تو یہاں بستے نہیں ہیں گنگور میلے کے بارے میں مجھے نہیں پتا بدھ پورنیما بھی کوئی ایسا خاص جو ہے تو میں نے نہیں دیکھا ہے لیکن یہ رکشا بندھن ہے دیوالی دسہرہ ہے یہ سب مذہبی تہوار یہاں پر منائے جاتے ہیں